नमस्कार मेरा नांऽ अजय कमार ऐ मैं जम्मू कश्मीर दा रौह्ने आह्ला जि'ला उधमपुर दा आं मैं इक दकानदार आं मैं पिछ्लै दिनें च

ऐसी चीज खरीदने आस्तै बजार आया इक ऐलैक्ट्रानिक चीज खरीदी मैं ओह्दे मैं इक दकानदार हा मैंं स्हाब कताब करना बनदा हा लेकिन मैं पैह्ले करदा हा इक काापी रक्खी दा ही मैं ओह्दे'र स्हाब कताब करदा हा पर उसी चुहे टुक्की गे ते मैं फिर इक दकान पर गेआ मैं ओह्दे'रा मैं आखेआ कोई ऐसी चीज खरीदां मैं उद्धर लैपटाप खरीदेआ फ्ही उत्थै मैं लैपटाप खरीदेआ फ्ही मैं ओह् चलाया मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ के ओह्दे लैपटाप दे जेह्ड़े न ओह् बड़े अच्छे बड़े फायदे न के पैह्लै पैह्ले जमानै दकाना दा कम्म जेह्ड़ा ओह् कापियें उप्पर करदे हे ओह् स्हाब कताब जेह्ड़ा होंदा हा ओह् मतलब केईं बारी चुहे ओह् टुक्की जंदे हे तां ओह् लोकां पता नेईं हा लगदा कि उसनै किन्ने पैसे देने हे साढ़े जेह्ड़ा कम्प्यूटर ऐ ते कम्प्यूटर ऐ जेह्ड़ा लै कम्प्यूटर ऐ कम्प्यूटर दे बड़े फायदे न ओह्दे मतलब अपना डाटा डाटा उद्धर डाटा उद्धरा थ्होंदा ते वीडिये गेम खेली सकदा बड़े फायदे न ओह्दे काफ बड़े फायदे न ओह्दे इक बड़ा ज्यादा रोल ऐ कोई बी चीज सेव करगे ते फिरी बाद च बाद च लब्भी सगदी जैह्लू मर्जी दिक्खी सकदा होर कापिया पर लिखे दा होवै ते फिर ओह् ओह् नीं लब्भदा केईं बारी चुहे टुक्की जंदे ते फ्ही ओह्दे कारण बड़ी मुश्कल बनदी ते जेह्ड़ा